हय बागा सायडीन टिटोज लेन आसा थंय डान्स करपाक मेळटा आनी कॅरिओके सिंगिंगूय करपा मेळटा थंय ट्युरिस्ट बीन खूब येता फॉरॅनर्ज चडशे येतात थंय नायट लायफ चड आसता आनी प्रायस सुद्दां एक हजार एक मनशा तशें आसता बट अशें कपल्स वयता बीन जाल्यार थंय चड हॅपनींग अशें आसता फॅमिली लागून आसता बट थंय चडशे थंय कपल येता आनी कर